हम जो है घूमने हरिद्वार गए थे तो काफ़ी देर ई मतलब जो है यहाँ से तो गाड़ी से चले गए ट्रेन से निकल गए उसके बाद फिर वहाँ फिर ट्रेन बदल करके फिर ऋषिकेश पहुंचे वहाँ हम कई रोज़ रहे और उसी गंगा स्नान में स्नान करते थे और चार पाँच रोज़ वहाँ रुके फिर उसके बाद में वहाँ से फिर हरिद्वार आ गए हरिद्वार में रुके और घूमें टहमें में इधर उधर उसके बाद में फिर हम और जगह मतलब कई जगह हम इसी तरीके से टहलने घूमने चले गए लेकिन काफ़ी कहीं कहीं हमको पैदल भी चलना पड़ता था और कहीं से सवारी मिल जाती थी उससे निकल जाते थे और सवारी नहीं मिली तो पैदल अपने जा रहे हैं तो इसी तरीके से कई जगह हम टहलने घूमने गए और उसके बाद में फिर घूम घाम करके सब देखा इधर उधर तो बड़ा अच्छा लगा फिर घूम घाम करके आए तो लोगों से हमने बताया कि देखिए वहाँ जा करके बहुत अच्छा लगता है और आप लोग अगर मौका हो तो ज़रूर जाइये टहलिये घूमिये एक बार तो मैं विन्ध्याचल पहुँच गए तो विन्ध्याचल में भी जो है इधर उधर घूमें टहले और देखा कि जो है बड़ा अच्छा लग रहा था अच्छा कि कोई भी स्थान पर आप जाएंगे तो वहाँ तुमको बहुत अच्छा लगेगा हर एक चीज़ आप भूल जाएंगे अपने गाँव घर की जो चीज़ें हैं वो अच् भूल ही जाएंगे और अगर तुम जो है आओगे घूम करके अपने घर तो मन नहीं लगेगा आपका क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाती है कि जो है मन अलग हो जाता है दूर हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं दुनियाँ में जो टहलने घूमने से कितना मन बद बदलता है लेकिन आदमी को टहलने घूमने जाना चाहिए क्योंकि अब आज कल तो सब साधन हो गए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं जाने आने में इसलिए आदमी को कहीं ना कहीं घूमने टहलने जाना चाहिए कोई और जाते हैं लोग ये बात नहीं है जाते भी है काफ़ी दूर चले जाते हैं आज कल जो है सब बहुत घूमने लोग निकलते हैं कि आज वहाँ गए हैं विन्ध्याचल के लिए गए हैं कहीं जो है वो राम जन्मभूमि देखने चले गए हैं कहीं अयोध्या गए हैं कहीं कहीं गए हैं तो कहीं ना कहीं आदमी आज कल जाया करता है और आज कल तो दिक्कत पैसे की भी नहीं है आदमी के पास और साधन भी हैं ही हैं जब पैसा है तो साधन भी हैं आप आराम से चले जाइए पहले तो ये था कि काफ़ी पैदल चलना पड़ता था लेकिन तब इतना पैसा नहीं था तो आदमी इतना पैसा लगा भी नहीं पाता था तो आदमी जो है प चला जाता था पैदल और अब तो इतना पैसा हो गया है इतना मुद्रा बढ़ गया है कि जो है लोग अपने पैसे से क्या कहीं भी जाना चाहें बद्रीनाथ चले जाए केदारनाथ चले जाएँ कहीं भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतने साधन हैं और पैसा आपके पास है तो कोई दिक्कत है नहीं जाने आने में तो आदमी आराम से चला जाता है घूम टहल करके चला आता है ई लोगों से बताता है कि देखिए वहाँ हम गए थे तो बड़ा अच्छा लगा और आप भी अगर मौका हो तो आप जा करके वहाँ टहल आइए तो आपका भी मन बदल जाएगा लेकिन आदमी सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है आप होय आए हैं देखो मौका मिल जाएगा तो हम भी चले जाएंगे घूम टहल आएंगे क्योंकि अब दिक्कत कोई है नहीं साधन बहुत हैं और आदमी जा रहा है ये बात नहीं है जाते भी हैं बहुत से आज कल लोग जा रहे हैं बाहर भीतर